اب بینک سے بہت بڑھیا سبدھا ہوگیا ہے پہلے ہم لوگوں کو دور جانا پڑتا تھا پیسہ نکالنے کے لیے اب سارا سیوا سامنے آ گیا ہے اب کہیں بھی جاؤ اے ٹی ایم سے پیسے نکالو یا چیک سے نگالو یا آدھار کارڈ سے نکالو یا انگوٹھا لگا کے نکالو اب بہت بڑھیا سبدھا ہو گیا ہے بہت ہی بڑھیا سبدھا ہوگیا فون پے سے گوگل سے پے ٹی ایم سے کہیں بھی جاؤ جیب میں پیسے نہیں ہے موبائل سے مارو بینک کا بہت ہی بڑھیا سبدھا ہوگیا ہے اب تو بہت ہی اچھا لگا ہمیں اس سبدھا سے چاہے کہیں بھی چلے جاؤ کسی چیز کی اب کوئی دقت نہیں ہے بینک کا سبدھا جو ہے اب بہت ہی اچھا ہو چکا ہے اب کھاتا لے کے جیب میں گھومنا نہیں پڑ رہا ہے پہلے بینک میں لائن لگا رہنا پڑتا تھا اب تو وہاں بینک جانے کی جرورت ہی نہیں ہے گھر بیٹھے ہی سارا کام ہو رہا ہے بہت ہی اچھا لگا ہمیں یہ کام سے اب بینک کا سیوا بھی ہمیں بہت ہی اچھا لگا اب اب بہت ہی بڑھیا ہے فون پے گوگل